काणकोणच्या इतिहासाचेर उलोवपाचें जाल्यार कण्व मुनी म्हण आशिल्लो पयलीं जावन गेलो तो हांगा ह्या काणकोणांत रावतालो आपलें सकाळचें फुडें स्थान संध्या नित्यकर्म ध्यान धारणा जप तप अशें तो सदांच करतालो तर हांगा जी तळपण नदी आसा न्हंय आसा त्या न्हंयचेर तो सकाळी फुडें स्थान करतालो मागीर संध्या पुजा जप तप सगळें करतालो आनी मेल्ले गेल्ले जे वाड वडील आसा तांकां सदांच उदक दिवपाचें आसता ताका तर्पण अशें म्हणटात तर तें तें तर्पणूय तो त्या तळपण नदीचेर करतालो आनी म्हणुनूच त्या तळपण न्हंयक नांव तें दिला

अशें हें तें तो सदांच करतालो आणी म्हणून काणकोण हें नांव कण्व मुनी पासून हांगा तो जप तप करतालो हांगा आशिल्लो म्हणून ह्या काणकोणचें जिल्ल्याचें नांव काणकोण अशें पडलें आनी आता आमी फुडें मल्लिकार्जून टेंपला कडेन त्या कण्व मुनिचो आश्रम बांदपाचो थारायला आनी ताजी त्या कण्व मुनिची हांगा स्थापनाय जातली